بائک کا ایک اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کا انجن ہوتا ہے اور گیئر بھی ہوتا ہے اور کلچ بھی ہوتا ہے اس کے بغیر بائک کو چلانا ناممکن ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں بائک کے اندر جن سے بائک چلتی ہے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ بہت سارے آلات کو رکھتے ہیں کہ اگر کہیں بائک خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کو ہم خود سے بنا لیں اور اگر زیادہ ہی خراب ہو جاتا ہے تو خود سے بنانے کے لائق نہیں رہتا ہے کہ ہم خود سے بنا لیں تو ہم اس کو کسی مکینک کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے اس کا پرجا صحیح کراتے ہیں اس کے پارٹس صحیح کراتے ہیں اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے بنا دیتا ہے اور اسی طرح ہم اپنے بائک کا بہت خیال رکھتے ہیں ایک بار ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے بھی اس کو خود ہی ٹھیک کیا تھا اور اکثر و بیشتر یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں راستے میں ہوتے ہیں تو کبھی بائک کا انجن خراب ہو گیا کبھی کلچ خراب ہو گیا جس کو خود ہی بنانا پڑتا ہے تو اس طرح کا ہم نے بھی تجربہ کیا ہے بائک کے ساتھ اور الحمد لِلّہ اس میں بنانے میں کامیاب رہے ہیں